اَلسّلامُ عَلَیکم میں نے ایک واشنگ مشین خریدی تھی ایکس وائی زیڈ جو بہت ہی اچّھی تھی اور اُس میں کپڑے بہت اچّھی طریقے سے واش ہوتے تھیں بیڈ شیٹس کپڑے اور تکیے کے کورس ہر چیز اچّھے سے اچّھا واش ہوتے تھے اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد مشین ڈرایر خراب ہونا شروع ہو گیا جو کہ بہت ہی مجھے تکلیف ہو رہی تھی اس کے بعد میں نے آٹو میٹک واشنگ مشین خریدا جو بہت ہی بہت اچّھی عمدہ کوائلٹی کی ہے

کپڑے وہ بہت اچّھی طریقے سے میں واش کر لیتی ہوں ہر چیز میں میرے کو آرام ہو ہو گیا ہے مشین آنے سے آٹو میٹک مشین بہت ہی عُمدہ اور اچّھی کوائلٹی ہی ہے